हेअर जेल जे छै ने बहुत महगा आबै छै आइकाल्हिके जमानामे कम्पनीसब जे छै ने ठकै छै आओर अपनासब जे हेअर जेल लगाबै छी तऽ ओ केश खराबिओ करै छै केश उड़िओ जाइ छै तकर बाद छै ने कि गञ्जापन बहुत किछु दिन लगेलाके बाद हैत आओर गरीब आदमीसब कतऽसँ लगेतै जेल आओर लाभदायक तऽ होइते नहि छै तऽ हम एहिसँ नीक किएक लगाएब ओ जेल तेल महगा से आबै छै एहिसँ नीक हम बिना जेलेके यूज कऽ कऽ रहब तकर बाद हम जेल नहि लगाएब आओर हम एतबा कि कहि सकै छी अहाँसब तऽ अपने बुझिते छी लेकिन आइकाल्हिके जमानामे सब जेले लगाबै छै लेकिन लोक तऽ नहि मानै छै कि जेलसँ फायदा नहि होइ छै हानिए होइ छै खाली तेँ हम कहब जे छै जेल नहि लगाबू भोर साँझ दुपहर अपन नहाकऽ फ्रेश भऽ जाउ लेकिन जेल जे छै नहि लगाबू पइसो कतऽसँ आनबै अहाँके हमर पापा माँ गरीबे छै कतऽसँ अहाँके देत तेँ अहाँके नहि लगाबू